खुला पानिमे नहाबैके लिए लोक जेना पानि बहुत जादा गहरा रहै छै तऽ पहिने एहि चलिते लोक देखलक कि चट्टान आर छै तऽ ओकरा पकड़िके रखलक कि कहीँ हाँ मतलब पानिके बहाव जादा रहतै तऽ इन्सान बहि सकलै हँ